क्वॉलिटी ऑफ हेल्थ सेंटर सर्विसीस गवमेंटांत बरी आसता पूण ते मातशें स्लो आसता सर्विसीस जे प्रोवायड जाता तें स्लो आसता पेपर वर्क करपाक जाय तो टायम कंज्यूम जाता आनी हांव चडशें प्रायवेट हॉस्पिटलांत प्रिफर करतां